हॅलो मेडम कशी आसा हांव तो यें तें डाॅक्टर सलीम अली बर्ड सेन्चुरी खबर आहा तुमकां तेज्या खातीर इन्फोरमेशन जाय आसली म्हाका तीत तीत स्टार्ट कितल्यांक जाता ऑपन कितल्यांक जाता सेन्चुरी आनी टिकीट प्रायस कितली मॅडम न्हू आमी ग्रुप ऑफ स्टुडंन्टस आसा आमी आयडी कार्ड बी हाडल्यार कितले डिस्कावन्ट बी जातलो कितलो रुपया डिस्कावन्ट कितले पळय वन थटीन आनीक एक भितर कॅफेटेरिया बीन हां भितर भायर आहा ऑके आनी कितें कितें रावपाक बी भितर गेस्ट हावज बीन कितें आहा सगळें भायर आहा आनी म्हाका सांग पळोवया बेस्ट टायम खंयचो वचपाक येवपाचो सेन्चुरीन सांजचो

आनीक कितें बर्डस बीन आसतात थंय खंय खंयच्या टायमार बर्डस बीन पळोवपाक मेळटा बरें हां आनी थंय पावस पावसाच्या दिसान बीन बंद करता तुमी सेन्चुरी की चालूच आसता चालू आसता हांं पूण ते नदेंत नदयेच्या सायडीकूच आहा न्हू तें तें उदीक बीन भितर येना सेन्चुरी भितर हांव हांव खोर्लें रावता खोर्लें ऑके

आनी फेरयेक बीन टिकेट बीन हां आं फोर व्हिलराक फोर व्हिलराक कितली टिकेट धा रुपया ऑके ऑके आनी तेजेय डिस्कावन्ट बीन हां स्टुडंटसांक बी की सगल्यांक सेम हांं आनी तें बरें हां आनी आता ते डायरेक्टर कोण आहा ते सेन्चुरीचो आता